اردو زبان یہ ایک ایسی زبان ہے جو صدیوں پرانی زبان ہے اس اردو زبان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ اردو زبان ہمارے عربی زبان انگلش زبان اور ہندی اور فارسی تمام زبانوں کا سنگم ہے تمام زبانوں سے مل کر کے یہ اردو زبان تیار ہوئی اور یہ اتنی میٹھی زبان ہے یہ اتنی میٹھی بھاشا ہے کہ پہلے کے زمانے میں بھی لوگ اس کو استعمال کرتے تھے لوگ اس طرح سے بولا کرتے تھے اور لوگ اسے بےحد پسند کیا کرتے تھے اور یہ ایک ایسی زبان ہے جو دیگر ممالک کے لوگ بھی اس زبان کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں بہت جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اور بہت اچھی سے سمجھ بھی لیتے ہیں اور دیگر زبانوں کے مقابلے میں جس طرح سے مثلاً ہم لوگوں کو عربی سیکھنی پڑتی ہے انگلش سیکھنی پڑتی ہے فارسی سیکھنی پڑتی ہے لیکن اردو کے سیکھنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ سن کر کر کے اور سمجھ کر کے ہم لوگ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں اور اردو زبان بہت ہی پرانی تاریخ اپنی تاریخ میں جو ہے بہت ہی پرانی زبان ہے پہلے کے زمانے میں بھی جو ہے تمام دستاویزات اور تمام اچھی اچھی کتابیں اور دیگر شاعر اور شاعرہ اور جو بھی ادیب تھے تمام اردو زبان کے ہی ماہر تھے اور اردو زبان میں ہی ہمارے خود اپنے دیش ہندوستان میں جو پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے جو پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ اردو زبان میں ہی زیادہ ملتی ہے نہ کہ وہ انگلش زبان میں ملتی ہے نہ کہ وہ زیادہ ہندی زبان میں ملتی ہے نہ کہ وہ فارسی زبان میں ملتی ہے نہ ہی دیگر کسی زبان میں ملتی ہے اور جہاں تک بات کی جائے کہ یہ زبان دوسرے زبانوں کے مقابلے میں کیا اپنا وزن رکھتی ہے تو اس بارے میں یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ اردو زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جس کو تمام طرح کے لوگ خوب سے خوب پسند کرتے ہیں اور خوب سے خوب سمجھتے ہیں اور اردو زبان میں ہی اور اردو زبان میں ہی پہلے کے لوگوں نے جو ہے اپنے ہندوستان کو نامور کیا کیوں کہ پہلے جو ہے ہندوستان ہوں یا پاکستان ہوں یا افغانستان ہوں یا ایران ہوں یہ تمام جگہوں میں اردو ہی کا بول بالا تھا اور اردو اس وجہ سے تمام زبانوں پر اپنے آپ کو اوپر کرتی ہے اور اپنے آپ کو ترجیح دینے میں بالکل باور ہے اور اپنے آپ کو اوپر اٹھانے میں بالکل ترقی پر ہے اب جا کر کے جو ہے لوگ جو ہے اردو زبانوں کو چھوڑ کر کے انگلش کی طرف رجحان بناتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر زبانوں کی طرف رجحان بناتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زبانوں میں اگر کوئی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے